सुमिथ्रा कसारि ना ए नों जौ दखान फानो ना जौ होयो फानो अ आंनो माबा दा फेब्रुवारि लास्ट थारिखआव माबा नांगौ बिस बथलसो हाबानि थाखाय जौ औ जोंहा फंबायनि बुरजा नांगौ माने पन्सास बथलसो नांगौ पन्सास बथल औ फेब्रुवारि त्रिस उन्त्रिस थारिखआव ए फेब्रुवारि उन्त्रिस थारिखआव नांथारगौमोन माने जौआ मोजां जानांगोन माने मानसिफोरनो लोंहोनाय ना नङाब्ला गोखैफोरब्ला लोंनाय नङा मानसिफ्रा ओरैनो बेसांसो बथल लायो गंसेयाव दामफ्रा बोरै अ दे एसे खमायना हो बुरजा लाबोगोन ना औ एसे खमायना लाब्लानो जाबाय मा औ औ अ आरो फेब्रुवारि उन्त्रिस थारिखआव नांथारगोन फुङावनो नङाब्ला जानाय नङाना नङाब्ला आरो मानसिफोरा मोनलोङाब्ला दायनांगोन न'आव रागा जोंगोन

औ अ पन्सास बथल दिहुननोब्लालाय खैदिनसो लागोन जाउन

गंब्रै गंबासो दिहुनो आरो ना ना दस ए औ औ औ दे एसे सेस्था खालामब्लानो जाबाय ए औ औ दे एसे मोजां माबाब्लानो मोजाङै सावना हर गोखैफोर खालामनाङा औ दे होमब्ला उन्त्रिस थारिखआव हरब्लानो जाबाय फेब्रुवारि फुङावनो लायनो थांगोन दे जौखौ औ अ दे दे औ दे जाबायना